मैं अपना बनाया खाना पसंद करती हूँ जिसमें की मेरा मुख्य भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी ये सभी तो सभी खाते हैं सभी अपने घरों में बनाते हैं लेकिन उसके आलवा भी बहुत सारी रेसीपियाँ हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट बनती हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट आता है और शरीर के लिए भी जो बहुत मतलब लाभदायक हो ऐसा ऐसी रेसिपी मैं बनती हूँ और जो मुझसे सिखाना चाहता है मैं उसे सिखाती भी हूँ मुझे जो है खाने में अपने रेसिपी में सबसे अच्छा मुझे सेब का खीर लगता है सेब का खीर मैं बनाती हूँ ऊ सेब का खीर में मैं सेब को उस जैसे किसी को सिखाना होता है तो उनको बताती हूँ कि सेब को अच्छी तरह से छील लेते हैं और छीलने के बाद उसे छोटे छोटे एकदम बारीक काट लेते हैं चाकू से बारीक काट कर चाकू से उसे रख देते हैं अलग कटोरी में उसके बाद उसमें जो है पंचमेवा डालते हैं गिर्री मुनक्का पिस्ता बादाम काजू वगैरह ये सब डाल अलग कटोरी में रख लेते हैं काट कर और चीनी रक लेते हैं उसके बाद हम जो है सेब को देशी घी में थोड़ा भूनते हैं उसको हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं भूनने के बाद उसमें दूध डाल देते हैं दूध डालने के बाद उसमें जो है उसको पकाते हैं पकाने के बाद उसमें मेवा डाल देते हैं मेवा डालने के बाद उसको लास्ट में जो है चीनी डाल देते हैं चीनी डालने के बाद हम उसको बंद कर देते हैं गैस को और इस रेसिपी को खाने में यह इतना स्वादिष्ट है कि ऐसा लगता है कि बार बार खाने को जी चाहता है और इसी तरह से मैं दूसरों को सिखाती हूँ और बताती हूँ कि यह जो है रेसिपी बहुत बढ़िया है यह मतलब अपने भोज नाश्ता में ले भी सकते हैं और किसी दूसरे को जैसे कोई बीमार हो या कुछ हो मतलब मरीज हो तो उसको हम यह दे भी सकते हैं क्योंकि यह जो है हल्का है स्वादिष्ट है और जो है यह फायदेमंद है